हलो जी सर पल्लवी की तबियत ठीक नहीं है उनको थोड़ी वुमेंटिंग हो रही है पेट दर्द हो रहा है तो आप आकर के ले जाइए तबियत ठीक नहीं है जी जी मैं टीचर बात कर रही हूँ स्कुल से बात कर रही हूँ पेरेंट आप पेरेंट्स बोल रहे है ना पल्लवी के फादर बोल रहे है ना हाँ हाँ जी आइये उसके बाद में एक डेढ़ घंटे अच्छा अच्छा ही रही है उसके बाद तबियत ठीक नहीं है उनकी तो अभी उनको वेटिंग रूम में रखा गया है और उनका टीटमेन्ट चल रहा है नहीं नहीं हमारे पास नहीं है उनका टीटमेन्ट चल रहा है अभी नहीं नहीं बात नहीं हो पाएगी हाँ हाँ हाँ हाँ मेडिसिन वगैरह दे रहे है और हमारे जो डॉक्टर हैं वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप नहीं कोई बाहर खेलने नहीं गयी कुछ नहीं लेकिन उनका जी मचल रहा है वोमिटिंग हो रही है और पेट भी दर्द कर रहा है कुछ खाने पीने में कुछ गलत खा लिया होगा नहीं नहीं सर कभी हो जाता है नहीं नहीं कभी हो जाता है सर कभी अच्छा भी खाने के बाद भी हो जाता है हाँ आप फ्रेश नहीं हुई हो ऐसा हो सकता है मॉर्निंग में जी जी सर जी सर ठीक है तो फिर नहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं हम देख रहे है टीटमेंट कर रहे हैं अगर ज़्यादा अगर ऐसा कुछ होता है तो अच्छे से उनका इलाज करेंगे ठीक है ठीक है ठीक है सर नहीं नहीं उस चीज की चिंता उस चीज की चिंता मत कीजिए सर हम सब यहाँ ध्यान दे रहे है सब चीज खिला पिला रहे है दवा टाइम पे दे रहे है पानी वाणी सब पिला रहे है हो जाता है ना सर कभी कभी हो जाता है ओके सर ओके थैंक यू